जोंहानाव गोबां माबा दिंग्रिनि माबा हाबायाव मोननाय बे माबा प्लास मा होनो स्टिल फोरनि मोननाय हाबायाव मोनलानाय दङ ओमफ्राय बिबै बिबौ हरनाय बिमा बिफा गोदोनि बोराय बुरिया बे खासनि माबाखौसो मोजां मोनो आरो ना बेफोरखौ दा फिसोरो गोदोनि मानसिया जेन'बा बे दाम गोसा होननानै बेखौ हरो आरो हाबाफ्राव दा जोंहा दिंग्रि दिंग्रिनिखौसो दा बाहायो बांसिनानो बे माबाफोरखौथ' बारा स्टिल फोरनिखौबो बाहायनायानो जाया दिंग्रिनिखौसो साबसिन मोननानै दा बाहायो आरो ओमफ्राय बे गोदोनि बोराय बुरियाथ' बिदिफ्राव जानो बायो दिंग्रिनि माबाफ्राव खासनि बे माबाफ्रावसो बिबै बिबौफ्रा मोजां मोनो जानो लुगैयो आरो दा बे प्लास्टिक फोरखौथ' मोजां मोनखाया बिसोरो प्लासटिक नि दिंग्रिनि बेफोरखौ ओंखायनो दा बे स्टिल आरो दिं माबा खासनि बे बे माबा थामजां माबा माबिआबो दंसोगारो जोंनाव स्टिल फोरनियाबो मेरला दङ प्रेसार कुकार फोरखौथ' बे प्रेसार कुकार फोरनि बे माबाखौथ' संनायखौ बेहाय जानो बायो आरो बिसोर प्रेसार कुकार निफोरखौ बै साराय लांदां मा लांदां बेदि माबाखौ जा माबायो आरोना बिसोरो बै थामजाङाव संनाय मानाय बेफोरखौ बिसोरो मोजां मोनो गोदोनि मानसिया गोथाव जायो होननानै बुङो आरो ना दैफोरखौबो थान्दा जायो होनो बे माबा खासनि बे माबाफ्राव गेलासफ्राव दैखौ लोंनो लुगैयो गोजोन मोनो होनो आरो ना स्टिल फोरनिखौ बारा बिसोरो दैफोरखौ थावा माया होनोमोन आरो गोदोनि मानसिफ्रा ओमफ्राय दा